ہمارے علاقے میں روایتی کھیل ایک کرکٹ ہے ہاکی ہے لوڈو ہے کبڈی ہے تو وہ کھیل کھیلے کیسے جاتے ہیں تو کھیلنے کا طریقہ کیا ان کو اب کھیل تو کھیل ہے ہوتا ہے اب ہر کھیل کو کھیلنے کا طریقہ ہوتا ہے تو ان کھیل کو کھیلنے کا طریقہ یہ ہے سب سے پہلے میں آپ کو کرکٹ کے بارے میں بتاؤں کرکٹ میں ایک جگہ پہ تین ڈنڈے گاڑ دیے جاتے ہیں اور چالیس قدم آگے چالیس قدم تین ڈنڈے گاڑنے کے بعد بیس قدم چل کے پھر تین ڈنڈے گاڑ دیے جاتے ہیں اور اس میں ایک بلا ہوتا ہے بیٹ یعنی ڈنڈا اور ایک گیند ہوتی ہے ہاتھ میں تو وہ کھیلتے ہیں اور ٹیم دو ٹیم بنتی ہیں جس میں کہ ایک ٹیم میں پانچ کھلاڑی چار کھلاڑی کر کے ایک دیہات میں جیسے بھی لینا ہو چاہے گیارہ کھلاڑی اس کے لیے بھی کم سے کم گیارہ ہوتی ہیں گیارہ کھلاڑی ایک ٹیم میں گیارہ کھلاڑی ایک ٹیم میں گیارہ سے زیادہ نہیں ہوتے تو وہ کھیلتے ہیں اگر اور بانڈری باندھ دی جاتی ہے اتنی دوری کرکٹ کی بانڈری باندھ دی جاتی ہے وہ اگر اس کے اوپر سے پار کر کے جائے تو چھ رن مانا جاتا ہے وہ اگر رکتے ہوئے نیچے سے جائے تو وہ چار رن ہوتا ہے اور اگر پھر اگر بال نہ اوپر سے جا رہی نہ نیچے سے جا رہی لیکن اس کو ڈنڈے میں ٹچ کر کے اگر دوڑ دیا جائیں تو وہ ایک رن دو رن دوڑ کے لیتے ہیں تو یہ کرکٹ ہے لوڈو کھیلتے ہیں کبڈی کھیلتے ہیں کبڈی میں ایک پالا بنا دیتے ہیں گھیرا سا بنا دیتے ہیں اور نشان دے دیتے ہیں اس میں بھی ساتھی بانٹ کے کھیلتے ہیں اور ساتھی بانٹ کے تین چار پانچ جس طرح دو ٹیم بٹ کے ہی کھیلتے ہیں اور اس میں بھی ایک ایک کر کے آؤٹ کرتا ہے مطلب ایک جائے گا ایک ٹیم کا ایک شخص دوسرے کے پالے میں کسی ایک کو چھو کے آنا ہوتا ہے وہ چھو کے آ جائے تو وہ انسان ٹیم سے کھیل سے باہر ہو جاتا ہے وہ آؤٹ ہو جاتا ہے اور دوسری ٹیم میں ایک انسان شامل ہو جاتا ہے